स्विमिंग करने दे बड़े सारे फायदे न साढ़े शरीर दे बिच्च जियां कि साढ़ी मसल हैल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव होंदी स्विमिंग करने कन्नै होर केईं सारे लोग दिक्खेआ तुसें कि जिम्म जंदे ऐ जिम्म जाने दी बी कोई इ'न्नी ज्यादा जरूरत नी ऐ अगर तुस स्विमिंग करदे ओ काफी सारे जेह्ड़े स्विंम करदे ऐ फेमस लोग उं'दे काफी अच्छे मसल होंदे तुसें दिक्खेआ होना ऐपस तक तुस मतलब बनाई सकने स्विमिंग दी मदद कन्नै होर बॉडी पेन्स बगैरा होंदियां जिनें लोकें गी बाडी पेन्स बगैरा रड्यूज करी सकनें अपने स्विमिंग कन्नै ऐटलिस्ट पूरे दिन बिच्च इक घैंटा ते स्विमिंग करनी चाहिदी हर बंदे गी होर होर हैलदी मतलब प्रगनैंट जेह्ड़ी लेडिस ऐ उं'दे बास्तै बी काफी जादा ओह् ऐ बैनिफिशियल ऐ स्विमिंग करना डिऊरिंग देयर प्रैगनेंसी एह्दे कन्नै कि उं'दी हैल्थ होर स्ट्रैस काफी मतलब रडिऊज स्ट्रैस काफी रडिऊज करने बिच्च हैल्प करदी ऐ होर बाडी पेन्स बगैरा जेह्ड़ी बी मतलब लोकें गी होंदी ऐ बाडी पेन्स बगैरा रडिऊज करने बिच्च काफी जादा हैल्प करदी ऐ स्विमिंग होर कार्डिओ ऐक्सरसाइज इक मतलब स्विमिंग गी आक्खी सकनें क्योंकि केईं लोग काफी ज्यादा रनिंग करदे ऐ जां काफी ज्यादा खेलने दे बाद उं'दी काफी ज्यादा कैलर्जी बगैरा बर्न होंदी ऐं होर स्विमिंग इक ऐसा ओह् ऐ कि स्पोर्ट जेह्दे बिच्च कि काफी जादा जल्दी साढ़ी कैलरीस बगैरा बर्न होई जंदी ऐ क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी यूज होंदी ऐ स्विमिंग करदे टाइम होर जॉइंटस दी हैल्थ बास्तै बी काफी ज्यादा अच्छी ऐ स्विमिंग साढ़े सानू पता ऐ क्योंकि जेह्ड़े बी लोक स्विमिंग करदे उं'दी मतलब बॉडी बिच्च काफी ज्यादा एनर्जी रौंह्दी उं'दे होर ऐनर्जाइस रौह्ने बास्तै बी काफी जादा अच्छी ऐ स्विमिंग पूरा दिन बास्तै होर स्ट्रैस्स बगैरा बी रडीऊज करदी ऐ इंग्जाईटी बगैरा जियां अज्जकल प्राब्लम ऐ बच्चें ई इंग्जाईटी स्ट्रैस्स दी ओह् बी काफी ज्यादा रडीऊज करने बिच्च हैल्प करदी ऐ स्विमिंग होर बैकपेन काफी जादा लोकें गी होंदी ऐ बैकपेन गी बी रडीऊज करने बास्तै स्विमिंग काफी ज्यादा हैल्पफुल ऐ होर बी जिस बी प्रकार दी मतलब काफी सारी पेन्स गी रडीऊज करनै बास्तै यूज कीती जंदी ऐ स्विमिंग होर होर बैट्टर स्लीप बास्तै बी इस्तमाल होंदी ऐ अगर केईं लोग होंदे उनेंई सोने बिच्च काफी टाइम लगदा अगर स्विमिंग कीती दी होए ते काफी जल्दी नींद आई जंदी होर काफी ज्यादा डीप नींद आंदी जेह्दी बजाह् कन्नै इंग्जाइयटी जां कोई बी तरीके दा डिप्रैशन बगैरा उंदे कोला दूर होर मेन गल्ल एह् बी ऐ कि बंदा इंजाए करदा होर होर डोपामीन हॉर्मोन रलीज़ होई सकदा स्विमिंग करने दे बाद इक बंदे बी बॉडी बिच्च होर हैल्थ बी मतलब होर बंदा फिट्ट रौंह्दा स्विमिंग करने दे बाद होर काफी सारी मतलब मुमैंटस होंदी आर्म दी मुमैंट होई गेई जां कोई बी जेह्ड़ी कि सानू फिट्ट रैह्नै बास्तै काफी ज्यादा हैल्प करदी ऐ स्विमिंग दे बाबजूद होर पूरी बॉडी इन्वाल्ब होंदी स्विमिंग करदै टाइम साढ़ी जियां कि होई गेई पैर टू लेइयै पूरे हत्थ तक होर काफी ज्यादा माइंड दी बी काफी ज्यादा इंवालवमैंट होंदी ऐ स्विमिंग करदे टाइम होर फलैक्सिबल रैह्ने बास्तै बी काफी ज्यादा बैनिफिशल ऐ स्विमिंग क्योंकि इक बंदा जेह्ड़ा स्विमिंग करा दा पूरी बाडी दी इस्तमाल करा दा स्विमिंग करने बास्तै ते फलैक्सिबल रैह्नै बास्तै बी काफी ज्यादा बैनिफिशल ऐ स्विमिंग होर स्पोर्ट ऐ इक मतलब काफी अच्छा जेह्ड़ा कि सानू एनर्जाइज रौह्नै बास्तै हैल्प करदै ऐ स्विमिंग पूरा दिन मतलब सवेरे अगर स्विमिंग करियै जाओ तुस कितें बी कम्म उप्पर ते पूरा दिन थोआड़े अंदर एनर्जी रौह्नी होर करियर बी किश लोकें ते करियर बी अपना सेटअप कीता स्विमिंग दे अंदर काफी सारे बड्डे बड्डे लोग जिनें अपना करियर स्विमिंग दै अंदर सेटअप कीते दा होर होर होर ओलंपिक्स बिच्च बी इक ओह् ऐ स्पोर्ट सानू सारें पता कि स्विमिंग इक ओलंपिक्स बिच्च बी स्पोर्ट ऐ होर होर हैल्थ बैनिफिटस इ'यां बी काफी ज्यादा ऐ ते क्योंकि कि एह् मतलब बंदे गी ओबैसिटी बगैरा नी होन दिंदी स्विमिंग इक प्रापर बर्क आउट ऐ इक पूरी बॉडी दा वर्क आउट ऐ स्विमिंग होर अपनी बॉडी मतलब इक पूरे तरीके दी इ'यां वाश होई जंदी होर काफी ज्यादा रलैक्स फील होंदा जियां बंदा इक स्विमिंग वाटर दे अंदर आए होर इक मतलब कलिनिंनैस्स फील होंदी अपनी बॉडी दे अंदर कि पूरी बाडी मतलब इ'यां क्लीन होई साढ़ी जां कुछ बी होर होर स्टेमना इंप्रूव करदा इक बंदे दी बॉडी बिच्च स्विमिंग क्योंकि जेह्ड़े बी लोकें तुसें दिक्खेआ होना कि स्विमिंग करदे काफी ज्यादा मतलब स्टेमना होंदा उं'दै अंदर होर काफी ज्यादा ऐनर्जैटिक ओह् लोग रौंह्दे ऐं होर इक नैचुरल हैबिटैट दे अंदर साढ़ा टाइम स्पैंड होई जंदा मतलब कि फोन चलाने कोला अच्छा ऐ कि अस मतलब स्विमिंग करी लैच्चै इक अपनी फिजिकल ऐक्टिबिटी अगर कुछ बाह्र जाने कोला अच्छा ऐ कि स्विमिंग करियै कुतै होर करी लैओ होर स्ट्रैस्स बी रिमूब करनै बास्तै काफी ज्यादा हैल्प करदी ऐ स्विमिंग साढ़े अगर इंग्जाइटी बी होए इक बंदे गी ते ओह् बी अगर रोज़ स्विमिंग करै जां मतलब किसै गी डिप्रैशन ऐ ते ओह् डी काफी ज्यादा बैनिफिशल होई सकदी ऐ ओग्दे उस बंदै बास्तै अगर ओह् स्विमिंग रोज़ करै क्योंकि इक मतलब फुल बॉडी ऐक्ससाएज ऐ होर डोपामीन बी रलीज़ करदी ऐ जेह्दा मतलब जो कि फोन कन्नै सानू नेईं मिली सकदा इक नैचुरल ऐक्टाबिटी ऐ इक स्पोर्ट ऐ होर कोआडिनेशन होर मतलब बैलंस अपनी बाडी दे बिच्च मेनटेन करनै बास्तै काफी ज्यादा हैल्पफुल ऐ साढ़े बास्तै स्विमिंग होर इक मतलब इक अपने शरीर गी काम करने बास्तै इक काफी ज्यादा अच्छा वे ऐ इक मतलब कूल करना होऐ अपनी बॉडी गी इक गर्मीियें दे दिनें बिच्च जियां सानू पता ऐ कि गर्मियैं बिच्च काफी ज्यादा मतलब अस इ'यां टार्चर होई जन्ने होन्ने गर्मी दी बज़ह् कन्नै ते ओह्दी बजह् कन्नै ओह् इक स्विमिंग करियै मतलब इक इयां कोल्ड फील होंदा कन्नै होर काफी ज्यादा इक मतलब बैनीफिशल चीज़ ऐ स्विमिंग साढ़े बास्तै होर होर इक मतलब प्रापर तरीके कन्नै स्विमिंग करनी आनी चाहिदी कि इ'यां नी कि मतलब जियां मन कीता स्विमिंग करी दित्ती होर